बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद तो अपने परिवार की व्यवस्था को देखते हुए आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है आज के युग में आज के समय में उच्च शिक्षा ही जो है वो बहुत बड़ी जरूरत की चीज है जिससे सब कुछ हो सकता है लेकिन पारिवारिक व्यवस्था को देखना जो है उसी पर सब कुछ कारण कि बिना साधन के तो कोई आगे व्यवस्था पढाई की आगे भी नहीं हो सकती है लेकिन ऐसा भी किया सकता है किया जा सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी उच्च शिक्षा में भी शिक्षा प्राप्त करें तो इतना कर सकते हैं कि अपने पारिवारिक व्यवसाय छोटा मोटा व्यवसाय पारिवारिक व्यवसाय जो है करके उसमें भी संलग्न हो जाइएगा तो आपके परिवार के लोग भी उसमें मदद करेंगे और उस से समय निकाल करके आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसा पारिवारिक व्यवसाय की बात है पारिवारिक व्यवसाय का जहाँ तक सवाल है तो वो तो पारिवारिक व्यवसाय का मतलब हुआ अपने दरवाजे पर कोई रोजगार करना तो आप जब अपने दरवाजे पर कोई रोजगार कीजिएगा तो आपके जैसे आपको कॉलेज जाना है तो आप कॉलेज चले गये तो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उ भी आपके वयवसाय कों संभाल सकते हैं और उस आमदनी से आप आगे की पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी ऐसे आगे की पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है पैसे की दिक्कत होती है तो उसके भरपाई के लिए पारिवारिक व्यवसाय बहुत अच्छी व्यवस्था है जो किया जा सकता है उसके लिए आपको होगा थोड़ा अपने में सजगता दिखाना और परिवार के मेल से जोल से सब कुछ करना जिससे आप जिस समय में अपना समय बाहर कॉलेज जाने में इधर में उधर में आप है उस समय में आपके व्यवसाय को परिवार वाले भी संभाल दें तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी और आप आगे भी बहुत अच्छा बहुत ऐसा देखा गया है की बहुत बड़े बड़े बहुत गरीब परिवार के बच्चे भी अभी जो स्कूली शिक्षा पास करने के बाद गाँव घर में दो घंटा चार घंटा बच्चे लोगों को ट्यूसन पढ़ा कर दरवाजे दरवाजे जा करके अपना कुछ ऐसा आमदनी कर लिए जिससे वो अपने आगे का खर्चा कॉलेज का खर्चा निकाल लिए और अपना आगे का पढ़ाई जारी रखे जैसे साधारण सा रेल फार्म पेपर लाकर गाँव घर में बेच लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है जिस जो व्यवसाय गाँव घर में किया जा सकता है जिस से आप अगारी पढ़ाई भी कर सकते हैं लेकिन उसा पारिवारिक व्यवसाय पर निर्भर नहीं होना चाहिए उच्च शिक्षा के तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए अब बच गई बात की आप अपने क्षेत्र में नौकरी करना चाहिए अपने क्षेत्र में नौकरी जो कीजिएगा तो कौन सी नौकरी आपके अपने क्षेत्र में आपके यहाँ जैसे हम लोगों के यहाँ हम लोगों के यहाँ तो वैसा कोई रोज़गार नहीं है वैसी कोई फैक्ट्री नही है वैसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें आप अ नौकरी कर लिजिएगा प्रायवेट नौकरी कहीं है तो उससे आपका परिवार सीमित चलेगा इसके लिये तो आपको सक्षम होना पड़ेगा तभी ये आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नही करने से तो बात गड़बड़ा जाएगा तो हम यही कहेंगे की स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए आप परिवारीक व्यवसाय पर निर्भर हो कर कर के अपना उसको दिखा करके कर करके आप आगे की पढ़ाई भी कर